दा जोंनिथिं दावबायनो मोजां दावबायनो मोजां मोनग्रा जायगाफ्रा मानास दङ बे मानासआ हाग्राया आरो ना आङो बेहाय बिखौ बेयो सालबारिथिंबो थांजायो आरो नैबे माहोनो गुरुमारा बेनिफ्राय दथारा बिथिंबो फैजायो बिथिंबो लामा दङ आमफ्राय बे मानासआव आरो गोबां रोखोम गोबां जिब जुनाद नुयो मैदेर मोसा मुफुर हाग्रानि मैसो गान्दा ओमफाय बिदिनो दावराइ उरमिला दाव ओमफाय बिदिनो गोबां रोखोमनि जिब जुनाद नुयो आरो बे मानास हाग्रायाव मानास हाग्रामायाव गोबां माहोनो गोबां मानसिफोरानो गोजान गोजान जायगानिफ्राय बेरायनो फैयो आरो बे मानास हाग्रायाव बेहाय जिब सापारिबो खालामनो हायो आरो बे मानासआव दैनि मोनसे दैमा बिदनो दै दङ बेयो बे दैया जाहैबाय मैदेर दुगैग्रा आरो ना बेहाय गोबां रोखोमनि मानसिफोरानो गोबां गोबां दाब दाब जायगानिफ्राय फैनानै नायफैयो आरो बिहाय थानायनिबो सुबिदा दङ बे थानायनि सुबिदाखौ बांद्राय गोबाव जायाखै बावैसो सिगांनो थानायनि सुबिदाबो थानाय जानाय बिदिनो सुबिदाबो खालामनाय जादोंमोन आरो मानास हाग्रामायाव मानि गोबां परेन कान्ट्रि नि मानसिफोरबो फैनानै दावबायफैयो आरो गोबां समायना रमायना दावफोरबो नुयो जेनबा दावराय उरमिला दाव आरो गोबां रोखोमनि दावफोर नुनो मोन्नाय जायो आरो मानास हाग्रामा मानास हाग्रायाव बिदिनो बे मैदेर मोसा गान्दा बेफोरनि अनगायैबो गोबां रोखोमनि जिबफोर मोननो नुनो मोनबावो आरो बे मानास हाग्रामायाव दे बे बेखिनियानो आरो